जी जी कहियौ हॅं हॅं घर फर्स लाइट के दस हज़ार रुपैआ पड़त नहि नहि ई बहुत बढ़िऑं फ्लैट सब छै बहुत नीक छै ए सी अपडेट लाइट छै बिजली पानी के नहि नहि सब ई फ्लैट जे छै बहुत नीक छै बहुत नीक एकर व्यवस्था सब छै बिजली पानी सब किछु सॅं लेस छै बहुत नीक सुविधा छै एहिमे बहुत नीक मकान मे अहाँ के बिजली भेट जायत पानि के सुविधा छै ए सी सुविधा छै हरेक चीज के सेल्फ लागल छै अहाँके दूगो रूम किचेन हॉल बाथरूम सब किछु भेट जायत खिड़की भेट जायत ऑफ साइडमे गार्डन भेट जायत बहार मे पार्क भेट जायत अहाँ के गाड़ी पार्क करै के जगह सब भेट जायत बहुत तरहक जगह सब छै नहि नहि सर हम नहि दाम नहि दाम जे छै से पराइम फ्लैट के अकोर्डिंग दाम ठीक राखल गेल अछि एहि मे अहाँ देख लियौ एकबेर अहाँ के देखकऽ पसंद कऽ लिअ बहुत सुन्दर फ्लैट छै नहि नहि दोसर आदमी के बात नहि कहि सकै छी हम फ्लैट सब दियाबै छियै हम बहुत नीक फ्लैट सब दिया रहलियै हैं अहाँ आबि कय फ्लैट देख लियौ अहाँकेॅं पसन्द आयत तखने एहि पर कोनो बात कयल जायत फैसलीटी अहाँके बिजली भेट जायत पानि के सुविधा हर जगह हर रूममे अहाँ के किचेनमे मार्बल लागल भेटत अहाँ के बाथरूममे नल भेटत हर जगह अहाँके पानि के सुविधा भेटत बिजली भेटत हर रूममे अहाँके पंखा भेट जायत नहि दाम कहाँ जादा कहि रहल छियै दाम तऽ कम्मे कहि रहल छियै अहाँ आबिके फ्लैट देख लियौ अहाँ के ऑटोमेटेकली फ्लैट पसन्द आबि जायत बहुत नीक फ्लैट छै नहि नहि फ्लैट जे छै मतलब सुविधा छै ताहिके एकार्कडिंग दाम राखल गेल छै तऽ सुविधा बहुत जादा छै फ्लैट मे तऽ कम केना हेतै से कहू नहि नहि नहि नहि नहि ओहि सॅं कम मे नहि हेतै अहाँ ओहि सॅं कम मे नहि होयत नहि नहि ओहि सॅं कम मे नहि होइत नहि नहि बहुत नहि नहि अहाँ फ्लैट आबि कय देख लियौ बहुत नीक फ्लैट छै अहाँकें ओहि सॅं कम फ्लैट नहि होयत नहि भय पाओत ई अहाँ के मधुबनी मे भेट जायत मधुबनी मे बहुत जगह छै अहाँ आबि कय देखि लियौ मधुबनी मे ई सप्ताह चौक के आसपास मे फ्लैट भेट जायत ठीक छै ठीक छै